फरायसालिमायाव भारतारि बिगियानफोरनि सोमोन्दै बहुद फरायनो मोनदों मोनाखै नङा जेरै एपिजे आब्दुल कालाम बेनि बारैथ' बयबो मिथिखायो जेनेबा एथबां फेमास मानसि मा मा खामानि मावनानै गालांदों बिथाङा जो बिबो सासे साइन्टिसबोमोन जेनेबा बयबोथ' मिथिखायोना आमफ्राय सानखान्थिगिरि फोर होन्नानै बुङोब्ला सानखान्थिगिरियाबो बहुद दङ जेनेबा बुंनानै फोजोबनो हाया आंथ' एथबांबो मिथिजोबा बहुद दंबाबो बांसिन आरियाभात्ता रामानुजान बेफोरनि बारैल' एथबां मिथियो आरो आरियाभात्ताया जेनेबा लाथिखखौ इनभेनसन खालामदों आरो रामानुजाना पाइनि भेलुखौ दिहुनदों जेरै इनफिनिथ सिरिस फर पाइ बेफोरबादि आरो ना मालाबा समाव बेफोरखौनो बावनानै मास्टार फोरजोंबो एसे क्लासफ्राव बहुद यानो पानिसमेन्थबो होजादों आरो ना मानो होननानै बुंनो थाङोब्ला बहुत दंना बिगियानगिरिफोराबो जेनेबा जेनेबा जाय फेमास बांसिन बेफोरखौल'सो गोसोआव लानानै मोजाङै माबानसै मालाबा बेफोरखौबो गोसोआव लाखिनो हाला सानखान्थिगिरिफोरनाबो बेल'थ' नङा बिसोर सानैल' नङा बहुत दङ बेखायनो माने मालाबा बेफोरखौबो बावनानै पानिसमेन्त फोरबो मोनलाय लाङोमोन आरो स्कुलफ्राव मा बुंनो जेनेबा एपिजे आब्दुल कालामाथ' भारतनि जेनेबा मा होनो फेमास